میری میری جو بہت سی چیزیں ہیں جو میں اپنے پیشہ وارانہ زندگی سے ہٹ کر کرنا چاہتی ہوں سب سے پسندیدہ رائٹنگ ہے مجھے بہت بہت پسند ہے کہ میں اپنی زندگی یا کسی کی بھی زندگی کو ایک پیپر پر اتاروں پڑھنا اور لکھنا مجھے آج بھی بہت پسند ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں آپ پڑھنے لکھنے میں پیچھے رہیں اور لکھنا لکھنا میری بہت بڑی ہابی ہے مجھے کسی بھی منظر کو آپ دکھا دیجیے میں اس کو پیپر پر اتار دوں گی ایک کہانی کی طرح عمدہ طریقے سے